मेरे द्वारा कई सारे स्नेक्स बनाए जाते हैं मुझे कुकिंग करना पसंद है इसलिए मैं कुछ न कुछ पकाता हूँ और सभी को खिलाता हूँ जैसे पाव भाजी मिसल पाव आलू पराँठा और वड़ा पाव समोसा फ्राइ फ्राइ फ्रेंस मंचूरियन नूडल्स मैगी खुरमें मठरी नमकीन ऐसे कई सारे रेसिपी हैं जो मैं बनाता हूँ इसमें से मैं आपके साथ मिसल पाव की रेसिपी शेयर करता हूँ मिसल पाव में अंकुरित अनाज मठ मूँग और खड़ा जो अनाज होता है उसको भिगो कर रखते हैंं भिगोने के बाद उसको एक कपड़े में ढक कर रख देते हैंं जिससे वह अंकुरित हो जाते हैंं फ़िर उसको कुकर में पानी डाल कर और हल्दी और नमक डालकर पका लेते हैं उसके बाद उसके लिए मसाला तैयार करते हैंं जिसमें प्याज अदरक मिर्ची टमाटर लहसुन यह सभी को बारीक काटकर पीस लेते हैंं और फ़िर उसको तेल में पकाते हैंं तेल में हम जीरा और गरम मसाले कुछ डालते हैंं तेज पत्ता और फ़िर यह होने के बाद हम उसको अच्छे से पका लेते हैंं उसमें मसाला जो पिसा हुआ है वह डाल कर फ़िर उसके अंदर जो अंकुरित जो हमने उबालने के लिए डाला था वह डाल देते हैं और इसमें मसाले डाल देते हैंं जैसे कि गरम मसाला और लाल मिर्ची धनिया हरी हरा धनिया पाउडर यह सभी को पकने के बाद हम इसको अच्छे से पकाते हैं ऊपर से धनिया डाल देते हैं और इसको हम मस्त पाव के साथ सेंक करके खाते हैं और परोसते समय इसमें नमकीन जो की घाटी से होती है कटा हुआ प्याज नींबू धनिया मिला कर के खाते हैं और आनंद लेते हैं